हा मां पंहिंजी सिंधी भाषा जे अलावा बि हिक किताबु पढ़ी अंग्रेजीअ जी जेकी हिंदीअ में हुन अनुवाद थियलु हुओ हुन खे मटियो हिंदीअ में किताब जो नालो हुओ यू केन विन जंहिंजो असां हिंदीअ में कयो जीत आपकी हुन किताबु पढ़ण सां मूंखे जाम सुठो पियो लॻे छोकी उहो पढ़ण खां पोइ मूंखे कुझ ऐं ईअं पियो लॻे की मां बि अॻिते कुझु करे थो सघां हुन जो जेको मक़्सदु हुओ किताब जो की हर माण्हू कुझ न कुझु करे थो सघे उहो जाम सुठी किताबु हुई ऐं मां इहो थो चाहियां की उहो हर भाषा में हुन जो अनुवाद थिए ताकी सभु कोई पढ़नि ऐं अॻिते हुन खे सिखनि पंहिंजी भाषा में बि मां हिकु किताबु पढ़ी जेके मूंखे वणी सिंधी भाषा में जंहिंजो नालो आहे अमर ज़ ज़लील ऐं सभिनि खे मां इहा सलाह ॾींदुमि की उहो किताबु ज़रूरु पढ़े जेतिरो खां जेतिरो थिए सिंधी भाषा जी किताबु उहे पढ़नि